کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے کنویں سے پانی کنویں میں ادھر جتنے بھی کنویں ہیں سب میں بہت زیادہ پانی ہوتی ہے اس میں لوگ نہاتے ہیں اس میں لوگ اس کا پانی پیتے ہیں پرانے لوگ تو ابھی تو فی الحال ویسے نہیں چل رہا ہے لوگ اتنا نہیں پیتے ہیں ٹیوب ویل کا استعمال کرتے لیکن کنویں کنویں پرانے زمانے کے پانی پینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا ابھی بھی فی الحال بہت جگہ ایسی ہوتی ہے کیا ہی بتاؤں اور کنویں کنویں میں سے پانی نکلتی ہے شدھ پانی لوگ پیتے ہیں نہاتے ہیں ان سے ان سے بہت چیز میں یوج ہوتے ہیں کپڑے دھونے میں یوج ہوتے ہیں اور بڑی موٹر بڑی موٹر کی بات کروں تو وہ بڑی موٹر ان سے پانی کھینچنے کا موٹر چلتی ہے تو کھیت پٹاتے ہیں کھیت میں گریوی ہوتی ہے وہی مطلب پانی ڈالنے کے بعد لوگ موٹر سے نہاتے بھی ہیں لوگ موٹر سے پانی کنویں بھی ہیں لوگ کنویں کا پانی خالی بھی کرتے ہیں موٹر بڑی موٹر سے اور بڑی موٹر سے یہ بھی ہوتی ہے کہ کپڑے دھوتے ہیں لوگ بہت چیز میں یوج ہوتے ہیں اور بڑی موٹر بڑی موٹر سے ہمارے ساتھ بہت سہایتا سہایتا ہوتی ہے اس لیے کہ بڑی موٹر یہاں لگاتے ہیں یہاں سے ہم ایک ایک کلو میٹر دور تک پانی کو کھینچ سکتے ہیں ایک ایک میٹر دور تک پانی لے سکتے ہیں ہم لوگ لیتے ہیں پانی بہت سہایتا ہوتی ہے بڑی موٹر سے اور بڑی موٹر آج کل بہت زیادہ یوج ہوتی ہے بہت زیادہ میں نے دیکھ رہا ہوں ہر کھیت میں دیکھوگے تو آپ کو بڑی موٹر ملے گی بڑی موٹر آپ کو ملے گی اب ہر جگہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ آپ بہار میں ہوں یا مطلب پنجاب میں ہوں چاہے کہیں بھی چلے جاؤ بڑی موٹر کا یوز بہت زیادہ ہو رہی ہے بہت زیادہ استعمال کری جا رہی ہے آپ بڑی موٹر بڑی موٹر کو آپ اس چیز میں بھی یوج کر سکتے ہیں پانی نکالتے ہیں لوگ پانی نکالنے کے بعد گاڑی میں گاڑی وہ کیا کہتے ہیں پیچھے ٹینک والی گاڑی میں ڈال کے لوگ سڑک پہ دھول دھول جو مطلب بہت زیادہ اڑتی ہے تو اس میں بھی یوز ہوتی ہے بڑی موٹر سے کھینچنے کے بعد اس میں پانی ٹینک میں ڈالنے کے بعد سڑک پہ ڈالی جاتی ہے بڑی موٹر کے بہت زیادہ استعمال ہیں